गोंयान टुरिस्ट येता तांकां दिसता की गोंयांत फक्त बिचीज आनी कॅझिनोच मजा करपाच्यो जागा आसात अश्यो बट अशें अजिबात ना गोंयांत आमचे हिस्ट्री जे दाखयता अश्यो खूब जागा आसा फेमस अशी म्हणटा ती आमची ओल्ड गोवा चर्च त्या चर्चीच्या फाटल्यान आनी एक चर्च आसा जंय चर्च ती क्रिश्शनाची बट ताज्या भायर शंकराची एक मुर्ती आसा सो आमकां असो एक कॉण्ट्रास्ट दिश्टी पडटा गोंयांत पोर्चुगीज राज्याचो आनी ताज्या पयलींचो अदिलशाचो बीन गोवांत हिस्ट्री दाखोवपी आनी फुडें जागा म्हणटा त्यो केव्ज आसा आनी तांबडें सुर्ला देवूळ जाल्या खुबूच फेमस आसा हें म्हणटकीत दुसरें म्हणजे गोंयच्या गांवांनी भितर भितर अश्यो खुबश्यो जगा जागो आसा ज्यो आजून लोकांक खबर ना

जंय गोंयच्या लोकांची खरी भास जाता लाय सदांचे सदां लोक कशे जगता थंय किदें खाता टुरिस्ट गोंयांत येता आनी फक्त कॅजिनोंचेर खेळपाक वता बिचार भोंवता थंय पिता थंय बुरशें करता बट गोंयांत आनी खूब कल्चर आसा काणकोणांत वचत जाल्यार तुका थंय खूब दुसरे ट्रायबल लोक मेळटा जे खूब गांवांनी भितर भितर रावता तांचीं घरां वेगळीं आसा तांची भाशा एक्संट दुसरो आसा सो गोंयांत जर तूं मजा करतलो जाल्यार एक बायक म्हणटा ती जायत किद्याक हांगा रस्ते खूब बारीक आनी भितर भितर आसा सो बायक घेवन भोंवत जाल्यार तुका रावून अशें खूब किदें पळोवपाक मेळटा

आनी आमच्या मया लेकार तुका बंजी जंपींग करूक मेळटा जें आतां नवेंत स्टार्ट जालां दुसरें म्हणजे गोंयांत इवन पॅडलींग करूक मेळटा तुका सारकें नितळ उदकार आनी मॅनग्रुव्ज आसता ताजे सायडीक सुद्दा भोंवपाक मेळटा आनी दुसरें म्हणजे मागीर आमचे दिवार आयलंड आसा शरांव आयलंड आसा थंय ट्रिप्स घेवपाक मेळटा जंय शेतांनी मागीर तुका लेक्स अशें पळोवपाक मेळटा